हेल' अनजालि आं माबा दथमायाव थांनो नागेरदोंमोनहाय दथमयाव थांबा मा मा गारि दंथाय माने आं आलासि जाहैनो नागेरदोंहाय दथमायाव खुरमा दं नालाय बेहाय थांनो नागेरदों आं थांफेरनायबो जायाखै नालाय ओंखायनो नोंखौ मिन्थिनायखाय थां खबर हरदां

ए

लोगो दङ माबा साब्रै साबासे जाथारगोन गोबावजों खनसे आलासि जाहैनाय नालाय ओंखायनो ओं दे होमब्ला